میرے موبائل میں بہت سارا ایپ ہے جس میں سے سب سے زیادہ یوز ہم یوٹیوب کرتے ہیں کیونکہ یوٹیوب سے ہم کو نالج ملتا ہے اور یوٹیوب یوٹیوب میں فلم دیکھتے ہیں سی آئی ڈی دیکھتے ہیں اور سیریل دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں یوٹیوب سے تو بہت نالج ملتا ہے یوٹیوب اچھا ہے میرے خیال سے میرے خیال سے لگتا ہے یوٹیوب کو سب کو دیکھنا چاہیے یوٹیوب یوٹیوب سب کے سب سے اچھا نالج ہے یوٹیوب بھی ملتا ہے اس کے بعد میں فیس بک چلاتا ہوں فیس بک میں نیوز دیکھتا ہوں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ سب جانتا ہوں اس کے بعد میں انسٹاگرام چلاتا ہوں انسٹاگرام میں میں فوٹو پوسٹ کرتا ہوں اس کے بعد لائک لائک ملتے ہیں فالوور ملتے ہیں بہت سارے چیز ملتے ہیں ہم کو اس میں بھی سب سے زیادہ میرے خیال سے یوٹیوب اچھا ہے یوٹیوب میرے لیے بہت اچھا ہے یوٹیوب ہم سب کچھ یوٹیوب سیکھ لیتے ہیں یوٹیوب میں یوٹیوب میرے خیال سے بہت اچھا ہے یوٹیوب جیسے کہ سب سے زیادہ یوز ہم تو یوٹیوب کرتے اپنا موبائل میں اور یوٹیوب سے بہتر ہم اپنا موبائل میں کوئی زیادہ ایپ نہیں چلاتے ہیں یوٹیوب اس کے بعد یوٹیوب کے بعد ہم بیسی چلاتے ہیں انسٹاگرام انسٹاگرام کے بعد فیس بک فیس بک میں بھی ایک سے ایک پوسٹ کرتے ہیں اس میں بھی لائک کمنٹس